आबादारिफोरा आबाद मावनायजों लोगोसे जिब जुनारखौबो जुनारफोरखौबो गाबागाव न'खरफ्राव फिनाय जुनारफोरखौ मोजाङै जोथोन लाफानांगौ आबाद मावनो थाखाय बेफोरनि थाखायबो सहाय नांगौ आबाद मावनायाव जुनाद जेरै मोसौ मोसौफोरखौ बेमार जादों ना जायाखै बेफोरखौ नायबाय थानांगौ आरो बेमार जादोंबा खाथिनि वेटेरिनारि डक्टरफोरनाव खबर हैनांगौ जेरै आबाद मावनायाव बेफोरनि थाखायनो जोङो हेफाजाब मोनो मोसौजों हाल एवनानै माइ गायो बायदिसिना मैगं थाइगं गायो बिनि थाखायनो जोङो जुनारखौबो आबादजों लोगोसे गासिखौबो नायफानांगौ जायो जुनार फिनानैबो जोङो बे गोबां रां खामायनो हायो बिनि थाखायनो जुनारजों आबादजों समान समान जोथोन लानांगौ जायो